असांजे खेत्र में घणी ज़ाइफ़ा इलाही कमु कंदी आहिनि केर पार्लर हलाईंदी आहिनि के कचरी ठाहिनि केर पापड़ ठाहींदियूं आहिनि केर मशीन हलाईंदी आहिनि केर ॿारनि खे पढ़ पढ़ाईंदी बि आहिनि डांस बि सेखारंदियूं आहिनि इलाही कमु हिते रोज़गार बढ़िया सुठे नमूने सां थींदो रहंदो आ्हे सभु ज़ाइफ़ा पंहिंजे पंहिंजे कम में लॻियलु हूंदियूं आहिनि पढ़ाइण में बि पढ़ पढ़ाइनि पूरो अॻियो सिलाई क थींदियूं आहिनि पार्लर बि इलाही हलंदा आहिनि हिते ॿ टे पार्लर बि इलाही आहिनि कोई कमी न आहे हिन साइड पाड़ा में इन में पाड़नि में खेत्र में कोई कमी न आहे असां वटि ॾाढे सुठे नमूने सां सभु सभु ज़ाइफ़ा बिजी हूंदी आहिनि लॻियलु हूंदियूं आहिनि कम में कचरियूं ठाहिनि सुठा सुठा पापड़ ठाहींदियूं आहिनि सभ सुठो थींदो अथनि